उणिवीह जनवरी उन्नीस सौ ॿयासी ॿारहं फेब्रुवरी उन्नीस सौ छिहातरि ॾहीं में ॿ हज़ार चार एकवीह ऑगस्ट ॿ हज़ार ॿारहं सोरहीं में उन्नीस सौ उणिवीह